अ'ऊं शुरु कोला गै चाह्ंदा हा कि अ'ऊं कोई बड्डा कलाकार बनां ते मेरे जेह्ड़े दादा रेह् दे ओह् इक हारमोनियम बादक रेह् दे ते जेह्ड़े मेरे चाचा न ओह् तबलाबाधक रेह् दे ते मेरे घर दा जेह्ड़ा म्हौल ऐ ओह् पूरा इ'यां संगीतकारी म्हौल ऐ ते मेरे पापा न ते ओह् बी ओह् ते संगीत दे गै न शौकीन न ते उ'नें बी गै मिकी हारमौनियम लेई दित्ता ते मेरे बिच बी थोह्ड़ी सिंगिंग दी जेह्ड़ी कला ओह् भरना चांह्दे हे उ'ऊं निक्का हा मिकी सखांदे हे कि कि'यां सारे गामा पा जि'यां बी होंदा ऐ हारमोनियम बिच ओह् मिकी सखांदे हे ते में बी थोह्ड़ा थोह्ड़ा इंट्रस्ट बनाना शुरु कीता ओह्दे बिच मिगी बड़ा मजा औंदा हा कि जे म्यूजिक इक ऐसी ऐ जेह्ड़ी थोह्ड़ी दी मगन मगन करी ओड़दी तुसें गी सारी टैंशनां फ्री करी ओड़ग मतलब सारी टैंशन कोई बी टैंशन निं रौंह्दी अपने मजे कन्नै तुस करी सकने ते धीरे धीरे बल्लै बल्लै मिकी केह् होआ कि मिकी जेह्ड़ा इंट्रस्ट औने शुरु होई गेआ ते में गिटार लेई लैता गिटार सिक्खेआ दिक्खेआ लोकें गी यू टियूप उप्परा तुसें गी पता ते ऐ यू टियूप उप्परा हून अस किश बी सिक्खी सकने आनलाइन क्लासां लगदियां किश बी अस हासल करी सकने आं ते फ्ही में गिटार सिक्खेआ ते गिटारबाधक बनेआ अ'ऊं हारमोनियम ते हून फ्ही अ'ऊं कालज पुज्जेआ ते में फ्ही तबला सिक्खना शुरु करी ओड़ेआ अपने मास्टर कोला परमिशन लैती ते तबला ते सिक्खना शुरु करी लैता ते हून अ'ऊं गाने बी गांदा ते मेरे अग्गे गै जेह्ड़े गोल न ओह् बड़े गै में सोचियै रक्खे दे कि जेह्ड़े हून में शिगिर्दी लैती दी इक गुरू जी दी हुंदा अ'ऊं नांऽ निं लैना चाह्न्नां ते में अपने गोल अग्गै एह् रक्खे कि जिन्नी बी अ'ऊं मेह्नत करा करना जिन्ना बी रियाज करा करना ओह् शैल डटियै करांऽ ते अग्गै जेह्ड़े में ट्यू्शनां खोह्लनियां जे किश बी बच्चें गी पढ़ाना ते उं'दे आस्तै अ'ऊं इक त्यार करी सकां बेस त्यार करी सकां कि में जाई केह् करना कि केह्ड़ा गोल तुप्पना ते जियां अ'ऊं बाधक बजाना बड़े सारे हारमोनियम बजानां होन्नां गिटार बजाना होन्नां हून में उसी जेह्ड़ा प्रोफैशनल लेवल पर आह्नना ते फ्ही किश करियै दस्सना अपने घरें आह्लें गी घरें आह्ले मेरे आखदे हे कि म्यूजिक बिच किश निं होंदा जाॅब निं थ्होंदी जां एह् ऐसा किश निं ऐ कि तुस अगर गोल बनाए दा ऐ किश बी करने दा ते तुस किश बी हासल करी सकदे ओ